बैसागु बोथोराव रंजायो जोङो ज' ज' लोगो लालायनानै बिदिनो नेलायलायो ज'मानो नेबाय ज' जाबाय रायज्लाय होनलाय बिदिनो इसे दामनाय देनाय लाबाय रंजाबाय मोसाबाय बिदिनो सोरबा थायबा दस बिदि हरबाय बेखौनो जों ज' खालामनानै मागिनानै जों ज' जालायलायनानै रंजायो मोसायो ज'नो फिसा फिसौ बिदिनो फांसनफ्रावलाय बैसागु फांसनाव जों ओरैनो नायफैयो फिसौफोर मोसानायखौ नायनानै थाङो बिदिनो गाय'क एरि फैयो फिसौफोर मोसानायखौ नायबाय जों थांबाय जोंहा बे बैसागु जानायासो जोंना जों बैसागुआव ओंखारनो मोनाबा मोजां मोना जोङो गावनि हारिखौ बयबो लाखिनो नागिरो नालाय रंजानाय बाजानाय जों बेवहाय जा रंजायो थानो हाया दामनाय देनायबा आंहाथ' मोसाखायो मोसानानै जों एख'नबा गस्ला गांफा गांफा गानो एख'नबा पिकनिक जायो बुरै लोगो दं आंहा सासे सानैजोंबाबो थाङो जोङो लोगो बुरजा मोनाबा जों बुरैबायना बारा थाबायनो हाला बिहामजो फोरजोंथ' जों थांखाया मालाय फिसाज्लाफोर बिहामजो मागिनायाव जों थाङा जोंहा जों बुरै बुरैसो थाङो रंजायो जों मालाय बेखौनोबा जि सोरबा सोरबा बेदर जासिगोन सोरबा जौ जासिगोन जा बुरै बुरै जानो गिनानै फैफिनो जों लोङा नांगौबा न'आव लोंहैगोनहाय होननानै बैसागुआथ' जोंना बिदिनो लोंनाय जानाय मोसानाय रंजानाय नालाय रंजानो लुबैयो बोसोराव खनसेल'खौ बोरै हगारहरनो नङो जोङो बेनिखायनो ज' ज' मोसायो रंजायो थाङा नंबाबो लोगो लाबाय थाफैयो लोगोफ्रा मानो थाङा दिनैलाय मानो थाङा होनना जों बिनिखायनो जों थांनो ओंखारो